السلام علیکم یہ مجھے وہی قلم کتاب اور یہ سب چیزیں چاہیے تھیں مل جائے گی جیسے ابھی ہمارے درسِ نظامی میں ہدایہ کی کمی ہے ہدایہِ اول کی تو وہ ہم کو لینی ہے ٹھیک تو اس کا پرائز کتنا ہے جی کتنا دو ہزار مطلب ایک بھی کیا سنگل پیس کا دو ہزار ہے اور ایسے ہی اگر ہم کو آٹھ یا دس بک لینی ہو تو کچھ ڈسکاؤنٹ ہے آپ کی دوکان میں پھر بھی اگر دس کتابیں مجھے لینی ہیں تو کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کیا ویسے پھر جیسے بورڈ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ٹیچر پڑھاتے ہیں بورڈ میں ہم لوگوں کو تو ڈسٹر وغیرہ کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم لوگوں کو چاہیے اور وہ مہیا نہیں ہے ابھی ہم لوگوں کے پاس تو کم سے کم ڈسٹر سو پیس چاہیے ہاں اور جیسے قلم وغیرہ ہے پنسل ہے یہ سب ساری چیزیں مل جائے گی آپ کی دوکان میں نا جیسے پنسل اگر جی ہاں کتاب چاہیے ہدایہ اول تو بول دیے اس کے بعد قصص خامس ہے اس کے بعد پھر یہ کلیلہ و دمنہ ہے کلیلہ دمنہ ہے آپ کے پاس اوہ ایک پیس کا کتنا پڑے گا اوہ نہیں جیسے ہوتا ہے نا کتاب ہم لوگ پندرہ بیس لڑکے ہیں تو کتاب کی کمی ہے جیسے پورے کلاس میں ایک ہی تین یا چار کتابیں ہیں اور لڑکے دس پندرہ ہیں تو پڑھنے میں دقت آتی ہے پریشانی آتی ہے اس لیے اور ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں جاتا ہے اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے رابطہ کر کے ایک کچھ کتابیں اگر لے لیں اور اتنی کتابیں لیں گے تو کچھ ڈسکاؤنٹ ہوگا ہی وہی وجہ سے آپ سے رابطہ جی اوہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اور وہی ڈسٹر میں اس میں تو دس پرسینٹ لیس دے رہے اور ڈسٹر پنسل وغیرہ یہ سب میں کتنا پھر بھی سو سو نہیں جیسے ایکسترا رکھ دیں گے تو وہ بہتر ہوگا نا کیونکہ کیا پتا کبھی اگر ضرورت پڑ جائے یا کہیں دوسرا گم ہو جاتا ہے تو ضرورت پڑ جاتی ہے نا اس لیے اگر اسٹاک رکھیں گے تو اس سے ہم کو فائدہ ہے بیس پرسینٹ کم ہو جائے گا اور یہ کیا بولتے ہیں اور ایک کتاب چاہیے تھی وہ کتاب مل پائے گی کلیلہ دمنہ تو ہو گیا اس کے بعد یہ قصص رابع بھی چاہیے تھی پچانوے روپئے کی یہ بھی مطلب دس بارہ چاہیے تھی جی جی اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ کو جو پے کریں گے کیسے پے کرنا ہوگا کیش لیں گے یا پھر پے کریں اچھا اچھا ٹھیک ہے سب ملا کے لیس ویس ہوجائے گا اس کے بعد اس کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کر دیں گے ہم اچھا ٹھیک کل صبح لگ بھگ ساڑے نو بجے جا رہے ہیں

ٹھیک ہے وعلکیم السلام